देखिए हम सब कैसे खाना पकाते हैं कैसे बनाते हैं जैसे कि पूड़ी भवा दाल की उसमें पहले दाल हम सब उबालते हैं फिर उसके बाद निकाल के उसे पीसते हैं पीसकर तब आटा सानते हैं उसमें देखिए जीरा लगता है हल्दी लहसुन मिर्चा ये सब पीसकर सब कुछ मिलाकर तब उसे आटा सान के उसमें भरकर हम सब बनाते हैं फिर उसके बाद हम सब आलू का पराठे भी ऐसे ही बनाते हैं जैसे कि पहले आलू उबाल लो उसको पीस दो या तो मसल दो फिर उसमें लहसुन धनिया मिर्चा आदि सब कुछ पीस के उसमें डालकर तब हम सब आलू उसको कौर के कढ़ाई में तलैइ के तब उसको हम सब नीचे आटा में डाल के तब उसको बनाते हैं बनाते हैं रिफाइन या तेल भवा या कड़ु का तेल भा उसके साथ हम सब उसके वो होता है तब बनाते हैं फिर या तो जैसे कि महुआ का ठोकवा भवा पहले उस अगर कच्चा महुआ है तो उसे हम सब वैसे ही पीस देते हैं धोकर फिर या तो जैसे सूखा महुआ है तो उसको हम सब क्या करते हैं पहले उसको भे देते हैं फूल जाता है तब उसको हम सब पीसते हैं पीसकर उसको गाड़कर उसको रस को निकाल लेते हैं तब उसमें आटा सानते हैं आटा सानकर उसे मिलाकर खूब अच्छे से उसको सानकर तब बनाते हैं फिर उसके बाद सब्जी कैसे बनाते हैं जैसे आलू भाटा पालक का हुआ तो हम सब पहले आलू छीलकर काटेंगे फिर उसके बाद पालक काटेंगे फिर बैगन काटेंगे उसको धोकर फिर उसको तुरंत जैसे कि मिर्चा हुआ फिर क्या हुआ ये पछोरन हुआ ये सब डालकर तेल ओल डालकर तब उसे खूब पहले हम सब कौरते हैं कौर कर फिर उसको तलै के बाद तब उसको नमक ओमक डालकर तब उसको बनाते हैं तब खाने के लिए अच्छा लगता है